अच्छा तो वो आपको कब चाहिए थी ये बता दीजिए

कल के लिए तो सारी गाड़ी बुकिंग्स हो चुके हैं अच्छा डेट कब तीस को तीस को तो तीस को तो पौसिबल नहीं हैं अगर थर्टी वन को एकतीस को हो हो जाए तो बताइए क्योंकि पहले से रक्षाबंधन है तो सारे बुकिंग्स हो चुके हैं गाड़ी के हमारे पास जितने भी गाड़ी है सारी बुकिंग्स पर हैं अच्छा ठीक है आप मेरे को बता दीजिए अगर हमारे पास अवेलेबल होगी तो हम आपको देख कर बताएंगे आप हम को बता दीजिए कहाँ जाना है कैसे जाना है और कितने लोग हैं ये सब बता दीजिए मेरे को इंफौरमेशन दे दीजिए दस लोग हैं कितने लोग हैं अच्छा दस लोग हैं ठीक है तो देखिए मेरे पास दस लोगों के लिए तो कोई गाड़ी है नहीं मेरे पास आपकी गाड़ी है अर्टिका है बूलोरो है इस्कौर्पियो है तो वो आपके कौन से इनोवा है उस में दस लोगों कि सीट नहीं है दो गाड़ी कर दें तो देखिए हमारा देखिए चार सौ से पाँच सौ किलोमीटर के बीच में है वो और मैं हम जो उसका पैसा लेंगे गाड़ी का वो किलोमीटर के हिसाब से लेंगे और उस में बाक़ी जो एक्स्ट्रा होंगें टोल एक्स चारजेज जो होंगे वो आपको प्रवाइड आपको देने पड़ेंगे और जो उसका ड्राइवर जाएगा जो हेल्पर जाएगा उसका खाने पीने का भी ख़र्च आपको देना पड़ेगा तो और हमारे पास गाड़ी एवेलीबल है अर्टिका है स्कौर्पिओ अर्टिका का हम लेते हैं बारह रुपये किलोमीटर पर किलोमीटर लेते हैं हम और स्कौर्पियो का पंद्रह रुपये पर किलोमीटर इनोवा का बीस रुपये पर किलोमीटर अगर आपको दस लोगों के लिए अगर एक सिंगल भी गाड़ी चाहिए अगर आप लोग जैसे बी आइ पी अगर उतने नहीं पर्सन हैं तो हमारे के पास है फ़ोर्स है जिस में दस लोग अराम से जा सकते हैं ए सी वाला भी है और नौन ऐ सी वाला भी है अच्छा तो रिटरनिंग में रुकना है या जाने में रुकना है जाते समय ही रुकना है ठीक है तो रोक देंगे पर फिर उसके बाद से हम अपना पैसा तो किलोमीटर के हिसाब से ही लेंगे और बाक़ी हम पेट्रोल जो भी होगा डीजल होगा वो हम लोग डलवा लेंगे चूँकि हम किलोमीटर के हिसाब से पैसे ले रहे हैं तो उस में अपना तेल ख़ुद से डलवा लेंगे बाक़ी आपको जो टोल का पैसा होगा और जो ड्रायवर है हेल्पर है उन लोगों का खाने पीने का ख़र्च आपको देना पड़ेगा लखनऊ मैक्सिमम नौ नौ घंटे में पहुंचा देंगें तो कल शाम तक आपको निकलना था तो आज शाम तक हम आपको इन्फौम कर पाएंगे क्योंकि उस के पहले नहीं इन्फौम कर पाएंगे क्योंकि जितने भी गाड़ियाँ हैं अभी तो बुकिंग में है और अभी गई हैं अगर वो वहाँ से वापसी हो जाती हैं तो वो गाड़ी हम आपको प्रवाइड कर देंगे या तो फ़ोर्स कर देंगे या तो उसके जगह पर अर्टिका और इनोवा दो गाड़ी कर देंगे ठीक ठीक वो हम आपको क्लियर कर के बता देंगे पर जो भी है हमारे जो गाड़ी है वो अच्छी सर्विस मिलेंगी उस में आपको ए सी के साथ भी मिलेगी नौन ए सी के साथ भी मिलेगी प्लेस भी रहेगी काफ़ी अच्छा रहेगा अगर दस लोगों को चाहिए तो फ़ोर्स है और अगर आपको फ़ोर्स नहीं चाहिए उससे अगर ज़्यादा भी आइ पी लोग हैं तो उसके लिए आप इनोवा कर लीजिए और अर्टिका कर जो दो लोग इनोवा में मैक्सिमम सात लोग आ जाएंगे और बाक़ी जो रहेंगे चार लोग तीन लोग वो अर्टिका में बैठ जाएंगे हाँ गाड़ी एक दम अच्छी कंडीशन में आपको मिलेगी वैल मेंटेंड है वैल वो साफ़ सुथरा मिलेंगे सब कुछ ठीक है उस में ठीक ठीक ठीक ओके मैम बता देंगे आपको आज तक इनफ़ौम कर देंगे ठीक